हा भेण असांखे माथेरान जे ट्रिप ते वञणो आहे त तव्हां हुतां जी असांखे अरेंजमेंट करे ॾींदा आहियो ॾिसो भेण असांखे असां ॿई असां ज़ाल मुड़ुसु वेंदासीं टे टिनि ॾींहंनि लाइ वञणो आहे भई सम्झि ॿ ॾींहं टे ॾींहं ते असां ईंदासीं रिटर्न त हुते तव्हां घणो ख़र्चु ईंदो असांखे हिकिड़ो हाणे जीअं असांखे ए सी रूम ॾियो न हुते ए सी वारो रूम ॾिजो हा हुते भाई खाइणु पीअणु भाई सम्झि हुते ई आहे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे उहो ऑफर ऑफर छा अथव तव्हांजो असांखे ॿुधायो

अच्छा वन थाउजेंड पर डे जे लाइ पर डे अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे हा ॿियो हुते तव्हां हा अच्छा अच्छा ॿुधायो ॿुधायो अच्छा

न न हा हा ॾाढी सुठी आहे तव्हांजी हीअ ऑफर त इहो तव्हां असांखे इहो मोकिले छॾियो बुकलेट

अच्छा त तव्हांखे हाणे असां हाणे पेमेंट असां कीअं कयूं अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हां असांखे तव्हां असांखे पंहिंजो नंबर मोकिलियो ऐं बुकलेट असांखे अचणो पवंदो हुते की तव्हांजो माण्हू ॾेई वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां सुभाणे शाम जो पंजे बजे मोकिलियो भली माण्हूअ खे मां तव्हांखे एड्रेस मोकिले थो छॾियां

ठीकु आहे ठीकु तव्हांजी ॾाढी महिरबानी भेण ठीकु आहे जय झूलेलाल